हलो जी मैं विशाल बात कर रहा था जी मैं किसान हूँ और मुझे मेरे खेत के लिए दवाइयाँ चाहिए थी भैया चना बोए हैं अभी तो और फसल की बहुत बुरी हालत है हमने काबूली चने बोए हैं हमारे पास बीस एकड़ ज़मीन है उसमें हमने चने बोए हैं और फसल बहुत ख़राब हो रही है हमें दवाई की बहुत आवश्यकता है यह पूरे चारा पूरे खेत में चारा हो रहा है ईल लग गई है यह दवाई चाहिए थे अच्छे वाली ताकि वह सारी ईल मर जाएं हमारी फसल बर्बाद हो रही हैं हाँ तो अच्छे अच्छी दवाई चाहिए हमारी फसल ख़राब होती जा रही हैं हमारा क्या होगा हम ग़रीब किसान हैं चारा फिर वह चारा बहुत हो रहे हैं चारा मार में कौन सी दवाई एवेलेबल हैं अच्छा और मतलब कितने कितने क्वानटिटी में डालना पड़ता भैया हाँ बीस एकड़ ज़मीन है भैया हमारी

उसमें तो पचास सौ टन का लग जाता है उसके हिसाब तो यही है कम से कम चाहिए बीस एकड़ बीस लीटर होम डिलीभरी एभलेबल है तो कितने टाइम में पहुँचा देंगे आप

तो मैं हर ज जैसे कॉलोनी में रहता हूँ आप पहुँचा देंगी जल्दी से जल्दी पहुंचाइएगा धन्यवाद